एनिमल आमचे खूब आसा गरजेचीं घराक लागून सुद्दां आनी आमकां मेळटा खूब ना न्हू आमकां गायचे वयल्यान मांस मेळटा दूद स्पेशल दूद गायचें तें भुरग्यांकूय बरें दूद गांवटी दूद म्हणटा तें दूद आनी जाणट्यांक बी बरें दूद लोकूय दूद पिता गायचें म्हणोन थोडी लोक तें मांस बी खाता गायचें धुकर बीन खाता मारून आनी शीप आसा शीप मेंड्रे तेजें बीन ते वयली तें हें काडून उलाक म्हळ्यार बोर्नोस तें शिंवता ताका बऱ्याक पडटा म्हणल्यार आमचें जनवरां आमकां कितलें म्हत्व उपेग करता ती पळय तशें आमच्यो कोंबड्यो तांतयां घालता तांती घालून गांवटी तांती दिता ती थंडेक बरी तें आमकां इवन विकल्यार आतां खुबूच म्हारग जाल्या गांवटी तांतीं तेजी आमकां उपेग आसा कोंबडी कोंबडीचें हें आतां चिकन मटन करून खाता बोकडो मटन करून खाता सोप बरो काल्द म्हणटा बोकड्यांक तो बरो जाणट्यांक स्पेशली हाडांक बीन घटसाणेक बीन सोप करून पिता बोकड्या लागून तो बरो आनी स्पेशली घरान जी जमीन आसता शेणाची तांकां गौ गोरवां हागता तेजी शेण आमकां वापर करूं खुबूच गरजेचें मेळटा शेण काडूंक मेळटा घरान शेणान जमनीन तशी पयली म्हणटाली बरी अशी पूण गांवचे लोक भशेन शेणाची जमनीन नाल्यार तेंचे गोमुत्र सुद्दां एक आमचे मॅडिसनान यूज जाता प्लस घरान यूज जाता हिंदू धर्मान देवशास्त्रान कितें अशें पद्दत आसल्यार गोमुत्र इज इंपोर्टंट शेण सुद्दां इंपोर्टंट गायचें मूत आमकां खुबूच गरजेचें आसा आनी मेन म्हळ्यार शेणाचे आमी बाकरीक तें थापून तें सुकयतात तें आमकां मसणीक हिंदूक लोकांक चडशें मसणीक तें शेणी म्हूण आसता तें घालपाक वापर मेळटा शेणाचे सो आमकां कितले एनिमल्स आमकां कितले पळय इम्पोर्टंट जाता पळय सो ते आमकां इवन आतां आमी थोडो कित्याक लोक बाबडो पोसता कित्या आमकां गरजेन एक गायक पोसता आमकां दूद मेळटलें ताची पाव गोरवां जाल्ली सुद्दां ना तेंच सामको उपेग ना जोत कसपाक शेतांत गरजेची आमी जेवता तांदूळ तें खरें कोण कस्ट करता आतां म्हणटा मिशिनां आयलीं पयलीं कशें जातालें आमचें गोरवां बाबडीं दोन ते धा खानार हें घालून तेंचे जोत कसताले सो ते गरजेचें आशिल्लें तें मेळटालें आमकां आतां म्हूण तो मॅशिनान येयलां लोकान सायड बिजनस खूब करूंक मेळटा मेळटालो आनी लोकांचो बिजनसूय बरो जातालो